हेलो जी जी ठीक छी आओरसभ की कहू डॉक्टरके चक्कर लागल अछि ह्म्म जी हँ योगा तऽ करैत छी लेकिन योगा कयलासँ किछु जे डॉक्टरी रहैत छै से थोड़े काज करतै हँ तऽ दवाइके काज उएह छै जी जी जी हँ लेकिन नहि ने होइत छै जतय जेबै अहाँ तऽ अगल बगलमे तऽ डॉक्टरसभ एहन छै नहि ओहिके ओहिके लेल अहाँके कोनो छोटो मोट बिमारी होइत छै दरभङ्गा पटना दिल्ली जाय पड़ैत छै ओतहु गेलाके बाद सभ घुमि फिरि कऽआउ सभ छुट्टीमे छथिन से छै हँ से तऽ छै लेकिन जामे तक देखैत छी नहि नाम तऽ खराब नहि छै लेकिन नाम खराब नहि छै लेकिन ओहिमे ई होइत छै ने जे हेबाक चाही से जे मिलबाक चाही सुविधा आब ठीक छै बिहार छै तऽ नीक गप्प छै लेकिन ओतय आब किनको मन खराब छै आ दस दिनसँ जा रहल छी डॉक्टर लग तऽ डॉक्टरे नहि छथिन डॉक्टर छथिन तऽ अहाँकेँ कोनो दवाइए नहि छै हमर नाम भेल पप्पू कुमार चौधरी

अच्छा तऽ कहिया तक दू मइकेँ एखन तऽ अहाँ नओए मइ एखन दसे तारीख छै दस मइ छै ने एखन नओ दस अप्रैल छै एखन आँय

तऽ ठीक छै हम अहाँकेँ अहाँ जे कहलहुँ ताहिपर हम रुकि जाइत छी तखन हम करैत छी देखैत छी लेकिन ओ तऽ देबाइए पर छै ने तऽ ठीक छै तऽ